टॅक्नोलोजीन शिक्षणाचेर खूब बरे तरेन इमपॅक्ट जाल्लें आसा आयज काल क्लासीनी कॉलेजींनी स्कुलांनी शाळेंनी आनी खंय म्हणटा थंय स्मार्ट बोर्ड्स आनी प्रोजेक्टर हें सामकें कॉमन जाल्लें आसा आनी भुरग्यांक एक्चुली खूब शाळेंनी अशें आसा की भुरग्यांक चॉक आनी डस्टर कितें तें सुद्दां दवर आसना ती तेंकां सामकें प्रोजेक्टराचेर किंवां स्मो स्मार्ट बोर्डांचेर शिकपाची संवय जाल्ली आसा आनी एक वेळ खूब हांव बरें म्हणटा की ती स्मार्ट शिकता बिकॉज आयज काल हें जग खूब स्मार्टली डिवॅलप जायत आसा की सो हांव म्हणटां भुरग्यांनी आनी यंगस्टरांनी फाटल्या चॉक डस्टर किंवां कितें बोर्ड आसा आमचो ब्लॅक बोर्ड तितून आनी शिरकोन उरचें न्हय सो तेंच्यांनी फास्ट वीथ दीस फास्ट ग्रोथ तेंच्यांनी फास्ट थिंग्स कॅप्चर करपाक जाय सो आयज काल भुरगीं प्रोजेक्टर आशिल्ल्या क्लासीनी शिकता वाडटा स्मार्ट बोर्ड आशिल्ल्या क्लासीनी वाडटा टिचरी तांकां तेजे प्रोफेसर किंवां टिचरी यूट्यूबा वयल्यो विडियोज दिता सो तितून भुरगीं एबसंट आहा किदें आहा जाल्यार तेंकां आनी टिचरीचेर आनी आदारून बसोन पाचें आमी कांयच गरज उर उर उरना सो ती सपोज एक लॅक्चर मीस जाल्लो एक क्लास मीस जालो जाल्यार जस्ट इन अ पॉसिबल वे म्हणटा तशें यू ट्यूबार गुगलाचेर क्रोमाचेर मेळटा जाता तितली एग्जाम्पल्सां विडियोज एवेलेबल आसता जितून भुरगीं खूब म्हायती घेवपाक शकता किंवां एक मनीस शिकयता तेज्याकून चड किदें किदें फास्ट शिकपाक शकता विडियोज पळोवन आनी हांव म्हणटा हें खूब बऱ्या तरेन भुरग्यांक मदत करता आनी यंगस्टर्जांकूय खूब बऱ्या तरेन मदत करता सपोजींग लॅक्चराक बसोन वाज येता न्ही जाता जाल्यार मोबायलाचेर सर्च करून रोकडेच सर्च मारून पळोवपाक शकता आनी बेगीन शिकपाकूय शकता आनी मोबायलाचेर बी भुरगीं इजिली किदें रोकडें शिकता एज कंपेर्ड टू टिचर शिकयता तेज्याकून आनी भुरग्यांची न्यू स्किल्स वाडटा ओके सो सपोज आतां आमी डिवॅलपींग कंट्री म्हणली जाल्यार इंडिया की सपोजींग हे आमी न्यू न्यू टॅक्नोलॉजी इम्प्लिमेंट करीत रावली भुरग्यांच्या आयुश्यान किंवां टॅक्नोलॉजी सोस वापरून शिकयलें जाल्यार हांव म्हणटा इट विल बी इजियर इंडिया एज अ डिवलपींग फास्ट डिवलपींग कंट्री जातली म्हणून आनी आयज कालच्या भुरग्यांक लायक एक पर्टिक्युलर कितें सर्च करपा खातीर किंवा कोणाक कोणाची मदत घेवपाक आदर घेवपाक तकली फोडची पडना हे इजिली ती टीप ऑफ द फिंकर्स म्हणटा तशें किदें इन्फोर्मेशन सर्च करपाक शकता एग्जांपलां जाता तितलीं घेवपाक शकता

ओके आनी आयज कालची भुरगीं तेंचे थोड्या बाबतीनूय टिचरींक आनी प्रोफेसरांकूय फाटीं घालता टॅक्नोलाॅजी बाबतीन बी बिकॉज भुरगीं हें न्यू न्यू अडोप्ट करपाक एक्सप्लोर करपाक तेंकां चड आवडटा हांव म्हणटलें आनी हें एक वेळ बरे तरेन तेचो परिणाम जावपाक शकता कित्याक भुरगीं फाल्यां वचून तेंचे ओन कितें टॅक्नोलॉजी तांकां इफ इट बिकम्स गूड सोर्स की भुरगीं टॅक्नोलॉजीन इंट्रस्ट घेतलें आनी तेंचें स्वताचें किदें किदें लाँच करपाक तांकां खूब मेकळेपण मेळटलें आनी आदार मेळटलो आनी आनी आयज कालची भुरगीं आमच्याकून हांव म्हणपाक शकतलें की स्मार्ट जाता आनी इट्स अ गूड सायन बरें भुरगें स्मार्टूय जाता हुशारूय जाता तें हांव एक वेळ म्हणटालें खूब बरें आसा की भुरगें न्यू न्यू कितें नवें नवें शिकता एक्सप्लोर करता एक दुसऱ्याक शिकयताय बी थ्रू टॅक्नोलॉजीच्या बाबतींत आनी ती किदें किदें आपलें स्वताच्यो ओन सायटी जावं कितें आता तीं तीं एक्सप्लोर करपाक सोदता ऑनलायन मागीर प्रोजेक्ट्स करता मागीर प्रेजेंटेशनां दिता पी पीटीस करता वड करता आख्खें कामूत आख्खें अवलंबून आस आशिल्लें आसा ऑनलायन म्हणल्यार आतां तेंचें आख्खें आयुश्यत टॅक्नोलॉजीचेर आसा म्हणल्यार जाता आनी शिक्षणाच्या बाबतीन एक बरें वेवसाय म्हणटाले हांव बरें काम म्हणटलें हांव पोवपाक गेल्यार शिक्षणाच्या बाबतीन आनी हें शिक्षण म्हणलें एक निमित शिक्षणा बद्दल किदें सोदता तेन्ना नव्यात शिक्षणाच्या बद्दल शिकतात पूण टॅक्नोलॉजीचे बद्दल मागीर आनी किद्यांत नवे नवें सुद्दां भुरगीं शिकोन वयता की क्लास क्लासीच्या चार भिंतीनी जें भुरगीं शिकपाक पावना की तीं मोबायल किंवां लॅपटॉप वापरल्या बाबतींत जें कांय क्लासीन शिकोंक ना तें नवेंच कितें तरी शिकोन वयता आनी हय शि टॅक्नोलॉजी शिक्षणाच्या बाबतीन खूब बरें प्रसिद्ध आनी खूब बरें काम करता